सीतामढ़ीमे ने कोइ फैक्ट्री हय ने कोइ रोजगार हय हियाँ सब बेरोजगार बैठल हय यहाँ ने कोइ चाउर हय ने दालि हय ने गहुँम हय यहाँ खेती भी बहुत कम कमी हय ने पानि होइ छै ने मेघ बरसै छै यहाँ बहुत बेरोजगारी हय ने सरकार ने कुछो करै छै यहाँ सीतामढ़ीमे किसान सब मरि रहल हय सीतामढ़ीमे एते रोजगार एते बेरोजगारी हय कि कथी कहियै हम हियाँ बहुत बहुत बेरोजगारी हय बहुत बेरोजगारी हियाँपर खाय लए सब तरसै छै हियाँ सब चाउर दालि निम्मनसँ खा नहि पबै छै हियाँ भात खाइ लए खाइ लए बहुत कमी हय हियाँ ने चाउर हय छै ने दालि हय छै यहाँ मेघे ने बरसै छै मेन बात तऽ चाउर दालि कथी होतै सीतामढ़ीमे बहुत बेरोजगारी छै ने हियाँ सरकार कोइ फैक्ट्री दै छै ने कोइ रोजगार दै छै केना यहाँ हियाँके गरीब सब जीतै हमरा किछु बुझा नहि रहल हय